नुस्तें मारी आमचे इंडियेचो एक पारंपारीक वेवसाय असो आसा नुस्ते नुस्तें मारपा खातीर आमी बोटीन दर्या वसपा पडटा जाळ घेवन दर्या वसपा पडटा आनी महाराष्ट्राक बोटी घेवन भायर गेली जाल्यार भटी घेवन भायर गेले जाल्यार पोंदरा वीस दीस अशें भायर उदकाकत रावचे पडटा उदकाक भोंवत रावची पडटा केन्ना केन्ना अशें जाता की भोंवता भोंवता भोंवता अकस्मात क्लायमेट चेंज जाता केन्ना दर्यो थंड आसता तर केन्ना एक एकद एकदम हें जाता कितें सामको वोसाडी येता कितें सामकें वोसाडी येवन बोटी चलोवपाक कळना अशें सामकें दुवरी दुवरी अशीं भरता सामकें उदक सामकें चड जोरान आलपा लागता तेन्ना केन्ना केन्ना जर राकोण मारले आसतना सुद्दां न जर वारो आनी पावस जर येयलो जाल्यार कलाश्याक तशें नुस्तें मारपी हेंकां खूब असो त्रास जाता केन केन्ना मू नांगोर मारून एंकर म्हणटा काय आमी नांगोर मारून बोट थामोन रावची पडटा थामोन रावल्यार सुद्दां एक एक टायमार दरी तुटोन सुद्दां वयता इतलें हें जाता आनी एक एकदां अशी दिसता मना भायर तीस पस्तीस चाळीस वा म्हळ्यार तीन चार दिसा प्रवासाक भायर दर्या गेल्या आसतना वादळ बिदळ कितें जावपाचें येले जाल्यार अशें दिसता की केन्ना बेगीन आमी तडीर पावल्यार पुरो अशें जाता पूण कांय वेळान एक दोन तीन तास जर वारो तायट आसलो जाल्यार एक दोन वरांनी वारो एकदम बसता बी अशेंय बी आसता दर्यांतले भायले नुस्तें मार नुस्तें नुस्त्या खातीर भायर भोंवताना वारो तशेंच वोसाड हेंजे आमकां खुब्ब त्रास जाता केन्ना केन्ना जर अकस्मात पावसा टायमार जू जुलायान बी जेन्ना स्टार्टींग बोटी घालता तेन्ना बोटी चलोवप हे खूब कठीण जाता दर्या आनीक नुस्तें बी सारकें तुका पळोवप जायना पूण आतां बोटींनी जी पी एस सिस्टम आसा तेजे वयल्यान नुस्तें पळोवपाक मेळटा नुस्तें पळोवपा कळटा आनीक जेन्ना रांपोण बी जेन्ना मारले आसतना जर एकदम वारो येयलो जाल्यार रांपोण परती पडली जाल्यार इतले त्रास जाता कितें दर्यांतले कामूत नाका अशें दिसता इतलें इतलें त्रास जाता भरपूर त्रास जाता जेन्ना भायल्यान नुस्तें मारून बोट घेवन आमी तडीर बी येता त्या टायमार केन्ना केन्ना मदीं मदीं वारो जाता वारो जालो म्हणटगीर लोड बोट आसल्या कारणान सारके बोटीचे बरोबर उद येता आनी खूब त्रास जाता सारके भरपूर त्रास जाता अशें पोंवपा गेल्यार दर्यांतलें कामूत नाका दिसता शीं इतले भरपूर त्रास जाता भरपूर म्हळ्यार भरपूर त्रास जाता जेन्ना आमी नुस्तें घेवन तडी येवपा येता तेन्ना गोदीग गोदी म्हुणटा तेका आमी धक्यार येवपा म्हणटा तेन्ना बोट भितर घालपाक खाडी घालपाक खूब टायम भायर अशे नांगोर घालून सुद्दां रावचें पडटा एंकर मारून एंकर मारून सुद्दां रावचें पडटा किद्या लागून वोल्तडी वोसाडी भरपूर आसता एकाचेर एक एकाचेर एक एकाचेर एक एकाचेर एक अशें करून बोट भितर घातली जाल्यार आनी सायडीच्यान ते जेन्ना न्हंये बोट घालता तडी तेन्ना ते सायडीच्यान फातर भितर आसता ते चड वोसाडीचेर घायले फातरां आप आपटोपा शकता तेका लागोन वेळ काडूच पडटा वेळ काडून मागीर आमकां बोट धोक्यार हाडची पडटा बोट धोक्यार हाडून मागीर नुस्तें खंय खाली करपा सुद्दां भरपूर त्रास जाता कित्याक भितर धोक्यार सुद्दां ते वोसाडीचो पावर लागलो आसता तेका लागोन ह्या नुस्त्याचे वेव वेव्हारां खूब रिस्क आसा आनी ती रिस्क रिस्क आसता तेका लागून ते धंदो करपाक खूब कठीण आसा आनीक ते कलाश्यांक खूब त्रास जाता तेका लागोन नुस्तेमारी करतना हें लायफ जॅकेट तशेंत प्रत्येक नुस्तें मारपा वयता त्या मनशाचे हेल्थ इन्सुरंस हें आसपाकच जाय